आं निउट्रिजिना फेस क्रिमखौ ड'क्टर रिकमेन्ड खालामनाय हिसाबै इउस खालामदोंमोन आरो बेनि रिजाल्टआ बेराद मोजां बियो मोखांखौ ड्रायबो खालामा आरो अयलिबो खालामा प्लास बियो इउ बि रेसनिफ्राय जोंनि मोखांखौ प्रटेक्ट खालामो